कई सारे ऐसे मामले हैं कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हमको बोलने में थोड़ा सा हिचकना होता है थोड़ा सा हमें लगता है कि हमें इस विषय पर बोलना चाहिए या नहीं क्योंकि हर इंसान के लिए हर बात का एक मतलब हो ये जरूरी नहीं है क्यों हर इंसान हर बात को अपने अपने पहलू से देखता है जैसे अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान मैच की तो हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया में उनके समर्थक ना हों और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग ना हों जिनको सचिन तेंदुलकर या कोहली पसंद हों पर ये लोग क्या है इनके बारे में अगर बोलते हैं ना तो आसपास के जमा समाज के जो लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं तो कइयों बार ऐसा हो जाता है कि इंसान को इस विषय में बोलने पर थोड़ी सी आपत्ति होती है